حیدرآباد ضلعے میں اہم تعلیمی ادارے اسکول کالج اور یونیورسٹیز ہیں جن میں اگروال اسکول فار بوائز اگروال ہائی اسکول فار بوائز جو کہ تعلیم کے معاملے میں ایک اہم پائدان پر ہے جس میں پچیس سے تیس ہزار سالانہ ایک طلباء کی فیس ہوتی ہے اس کے عالاوہ آن لائن کوڈنگ لیتے ہیں اور اسے طلباء زیادہ ترجیح دیتے ہیں